جی ہاں میں جانتا ہوں جو کھیلوں کو اپنا کیرئیر سمجھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن میں سے وراٹ کوہلی اے وی ڈی ویلیئرس ایم ایس دھونی روہت شرما سچن تیندول تیندولکر وغیرہ اور طلباء اسکولوں میں کھیل میں حصہ بھی لیتے ہیں